ہاں ہیلو جی جی جی ہیلو جی بولیے اچھا یہ کب سے یہ کب سے ہو رہا ہے اچھا اچھا تو مطلب آپ نے مطلب کوئی میڈیسن لی ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو ابھی مطلب کیا بدن ہاتھ میں بھی درد ہے یا صرف بخار ہے اچھا سر میں درد ہے اچھا بارش وارش میں تو بھیگے نہیں ہیں آپ اچھا اچھا وہ ہاں وہ وہ ابھی تھوڑا سا ہے نہ وہ مہینہ یہ ہو رہا ہے تھوڑے سے موسم میں بدلاؤ آ رہا ہے تو یہ فیور ویور کا ہونا وہ عام سی بات ہے آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے صبر رکھیے ان شاء اللہ میں ایک دو دوا لکھ دیتا ہوں تین دنوں کے لیے اس کے بعد ان شاء اللہ بالکل صحیح ہوجائے گا میں پہلے یہ دیکھوں بخار کیا ہے میں چیک کرلیتا ہوں نہیں کلینک پر آ جاتے تو زیادہ بیٹر رہتا ہے کہ مطلب یہ ہوتا کہ میں فیور چیک کر لیتا تھرما میٹر سے کہ کیا کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں آپ کلینک پر آپ ایسا کریں نہ کہ کلینک پہ آپ میرے بیٹھنے کا ٹائم ہے وہ شام سات بجے سے لے کر نو بجے تک ہے باقی صبح مورننگ میں تو میں ابوالفضل میں بیٹھتا ہوں تو میں ایک دو دوائی بتا دیتا ہوں اس کو ابھی کھا لیجیے ٹھیک ہے ابھی دوپہر کا ٹائم ہے اور پھر آپ کلینک پر آئیے ٹھیک ہے تو آپ نا ڈولو نام سے ایک دوا ہوگی ٹھیک ہے بخار کے لیے فوری فوری راحت ملے گی اس کے بعد وہ کھانے کے بعد جو ہے آرام کیجیے اور شام کے ٹائم آپ آیئے تو پھر دیکھ سن کے سارا چیز جانچ وانچ کرکے دیکھتے ہے کیا کنڈیشن ہے پھر ہم کنڈیشن کے اس سے کیونکہ دیکھ کے مل کے ہی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ